जी नमस्कार जी नमस्कार जी जी सुनाइए क्या हाल चाल सब मतलब पूरी समस्या आपके पास क्या है उसके बारे में हमें जानकारी दें अगर हो सकता है तो हम उसके लिए पूर्ण प्रयास करेंगे उसकी हमे पूर्ण जानकारी आप दें

जी जी

जी जी जी

हम तो सर इसके बारे मे आपको पूर्ण राय यही आप से पूर्ण इन बातों से आपसे हम सहमत हैं जितने से ज़्यादा जितना हो सकेगा हमसे तो आपकी हम मदद और आपके क्षेत्र बच्चों की शिक्षा को ले कर अगर हम बात करते हैं तो उसमें भी पूर्ण तरह से हम ध्यान देंगे और विकास के बारे मे जानकारी करते हुए बच्चों की शिक्षा पर विशेष कर हम ध्यान देंगे आपको जो भी समस्याएँ हैं आप पूर्ण रूप से सब ची बताइए हमें और क्या दिक्कत है बच्चों के ले कर रहने वगैरह की वहाँ पर कोई व्यवस्थाएँ ऐसी हैं जो लाइट वगैरह किसी समस्या का और शिक्षा के बारे में आपने बताया लाइट वगैरह किसी भी चीज की दिक्कत हो रही है उस चीज पर भी आप हमें बताएँ तो उसके लिए भी आगे हम बात करें और उसके लिए हम और भी पैगाम बढ़ाएँ उसके लिए आप बताएँ उसकी जानकारी दें हमें

जी जी जी

सभी आप प्राथमिक विद्यालय वगैरह चाहते हैं ना

जी जी जी जी जी जी जी जी आपकी इस बात से तो हम पूर्ण सहमत हैं जी आप कृपया कर के उनको हर चीज की बच्चों को भी थोड़ा जागरूक करना होता है इससे बच्चे भी हमारे जागरूक होते हैं और हम लोग भी इससे से बात कर के आप को हर चीज का सुझाव देंगे हर चीज का उसका सोल्यूशन करेंगे बच्चों की जिससे कोई दिक्कत और समस्याएँ ना उपलब्ध हो बच्चों पर हमें पूर्ण बच्चे हमारे देश का भविष्य होते हैं और बच्चों का हमे विशेष ध्यान रखना ही जरूरी है हमारा परम कर्तव्य है ठीक है जी और कोई दिक्कत है जी ओके जी ठीक है जी ठीक है जी नमस्कार जी